जय झूलेलाल दादा हीअ गैस एजेंसी मां था ॻाल्हायो तव्हां हा मां हेमा थी ॻाल्हायां सतगुरु कॉलोनीअ मां मां तव्हांखे दादा इहो पई चवण चाहियां तव्हांजो हीअ नई टाइमटेबल ठाहियो अथव न गैस असांखे मोकिलण लाइ हा त उहो दादा तव्हां सुठो टाइम कोन ठाहियो आहे हा दादा हा मूंखे तकलीफ़ु आहे उने टाइम मां दादा छा आहे जंहिं मां ॾींहं जो सुम्ह पई हुअमि टी लॻे ऐं अचानक अची करे गैस वारो भईया मूंखे दरु खटकाए करे मुंहिंजी निंड फिटाए छॾियईं मुंहिंजा नंढा नंढा मासूम ॿार सुम्हिया पिया असांजी निंड फिटी वई दादा ऐं उहे मूंखे गैस ॾियणु आहियो तव्हांखे हिकिड़ी वेनती आहे महिरबानी करे दादा त ॾींहं जे टाइम ते ॾींहं जो ॿीं लॻे खां शाम जो छह लॻे जे टाइम ते गैस असांखे न मोकिलियो टांकी असांखे न मोकिलियो असांजी निंड थी फिटी पए दादा हा ॾाढी महिरबानी तव्हांजी दादा अच्छा अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे दादा ठीकु आहे ॾाढी महिरबानी असांजी ॻाल्हि ॿुधण जे करे दादा ठीकु आहे दादा जय झूलेलाल दादा